फण्डिंगके श्रोतमे जेना पेन्टिंग भऽ गेल मिथिला पेन्टिंग भऽ गेल कागजमे सिक्कीके काज भऽ गेल ओसभ होइत छै अपना लोक करैत छै फण्डिंगमे जेना होइए बहुत सारा एन जी ओ होइत छै जे अहाँके फण्डिंग करत महिलासभ होइत छै जेना पुरान महिलासभ जे छथिन से मतलब घरमे बैसल रहि जाइत छथिन तऽ मतलब हुनका कोनो काज भेटैत नहि छनि अपन घरके अलावा कोनो काज लेकिन आइके टाइममे तऽ कोइ बैसल नहि रहय चाहैत छै तऽ ओहि लेल की होइत छै ने सरकारके तरफसँ या फेर कोनो एन जी ओ के तरफसँ ने फण्डिंग अबैत छै जे अहाँकेँ मतलब अहाँकेँ ओ काजो सिखाएत अहाँके काजो देत अहाँ बनेला उपरान्त जे काज करबै से अहाँके मतलब ओ देत काजो ओकर उपरान्त अहाँलेल ओ किछु पाइयो अहाँके देत जे मेहनताना जे अहाँ भरि दिन बेसलियैए ओहिलेल अहाँके मतलब अहाँके पाइ देत जे अहाँके मेहनत भेल ई जे अहाँ भरि दिन बैसलहुँ सिखलहुँ तऽ सिखेलाके बाद होइत छै कि ओ अहाँके अहाँके बिजनेस मतलब आगू अहाँके सेहो बतायत जे कि अहाँ कतय कतय सेलिंग करू यानि बेचबाक अइ एकरा तऽ अहाँकेँ ओहिसँ की हैत अपन मार्केट आओर प्रोफिट सेहो होइत छै ओहिमे बहुत रास जेना ई जेना सरकारवला एखन आयल छलै एकटा योजना महिलाके आयल छलै ओ अहाँकेँ ओहिमे साढ़े तीन सए रुपैआ पर डे दैत छलैए आओर ओहिमे की छेलैए ने मतलब एक्जेक्ट आदमी सभके काज करबाक छै सिक्कीके सिक्की लोक पहिने झाड़ू ताड़ू पहिने लोक मौनी तौनी अपन घरले यूज करैत छलै आब ओ की भऽ गेल छै विदेश सभमे बहुत माँग भऽ गेल छै तऽ ओहि सभमे ने सरकार ओकरा सभसँ बेसी पाइ दैत छथिन अहाँ ओहि लेल लोनोपर पाइ लऽ कऽ अहाँ कऽ सकैत छी अपन आओर ओकरा काजके आगू बढ़ा सकैत छी